हेल' ओइ बबेनिफ्राय बुंदों

अह आटसा थिगैनो दंलै नोंसोरना दैफ्रा माबोरैलै नंगौ माबायदि लोङो नोंसोरलाय दा दैखौलाय दैखौ माबायदि लोङो मानिखौ लोङो औ जोंनिखोइ बिदि आइरन गैया जोंफोरनियाथ' गाज्रि नालाय जों दैमानिखौनो लोङो दायरेक्टगै औ दैमानिखौ लायनानै जोंना फिलटार दं गिदिर गिदिर बेनिफ्राय बे फिलटाराव होनानै दैयाथ' ओरैनो जोंनि हाजोनि दै नालाय साफा आरो गोजोंखा अह सरलायनो नाङा सिस्टेम थेवब्लाबो जों ओरैनो सनदेह' बादिखौ लानानै सरना लोङो आरो औ दा ओरैनो सानसेयाव नियममथेथ' दा दैखौ हायोबा सोदांनानैसो लोंनांगोन आरो जोंनियाव आरो दैया मोजांखाय जों सोदां लायनानै लोङा आरो उफायजिनो लोङो औ अह एख' जाया जानायाथ' अह गामियारि ओनसोलफोराव बिदि सोलियो थर' आरो नोंसोर गामियाव गासिबो बिदिनो लोंजोबो नामा अह ओं

जोंनि हालामावबोथ' बिनो जादों दा सरलायनाया बिराथ खमानो सोरहाबा सोरहाबा सरो सोरहाबा सोरहाबा सरानो डायरेक्ट दैमानि दैना हाजोनि अह दे बाखि मोजांबा दे दे